आप टू टू व्हीलर रेन्ट कम्पनी से बात कर रहे हैं हाँ मैम हम मनाली घूमने आएँ हैं एक महीने के लिए हम महादेव कॉलेज के स्टूडेन्ट हैं प्रोजेक्ट पर आए हैं यहाँ घूमने के लिए तो मैं हमको एक मन्थ के लिए बाइक चाहिए थी रेन्ट पर मिल जाएगी क्या हाँ एक मन्थ के लिए पूरा पूरा

मैम देखिए वैसे तो हम तीन लोग हैं तो हम अफ्फोर्ड नहीं कर सकते मैम कि हम दो बाइक रेन्ट ले तो क्या यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है कि हम तीन लोग एक बाइक पर घूम सकते हैं और मैम पुलिस का इशू रहेगा ना क्योंकि एक महीना समझ रहे हैं आप एक महीना कितना लंबा पीरियड है पुलिस का है तो पुलिस को बोल देना कि हम अफ्फोर्ड नहीं अच्छा ओके तो मैम एक प्रॉब्लम यह भी है कि मेरा जो एक फ्रेंड है उसके पास लाइसेंस नहीं है हम दोनों के पास हाँ तो आप क्योंकि आपके जो बोर्ड पर मैंने पढ़ा था कि हर व्यक्ति के पास लाइसेंस होना चाहिए हाँ हाँ तो मैम क्या आप आप हाँ मैम हम आगे क्या मतलब कर सकते हैं ना मैम दो लोगों के पास तो ठीक है ना वह चलाएगा ही नहीं बाइक

अच्छा ठीक है न मैम और मैम यह पूछ रहा था कि जो जैसे मनाली में घूमेंगे तो आपके पास कौनसी बाइक है मतलब माउंटेन बाइक है कि स्पोर्ट्स बाइक है क्योंकि हील क्लाइम्बिंग है यहाँ परबहुत सारी चीज़ें हैं मैम हर जगह जाएँगे हम लोग तो लगभग पूरा हाँ हाँ एप्रोक्सीमेट एप्रोक्सीमेटली एप्रोक्सीमेटली पचास किलोमीटर के डायमीटर में जितना भी है हम पूरा घूम लेंगे ओके मन्थ का पूरा पूरा मन्थ का न हाँ ओके मैम हमने फोट्टी चलेगा फोर्टीन थाउसेन्ड हमने रखा था तो ट्वेल्व थाउसेन्ड में होगा तो ठीक है ठी तो मैम यह गाड़ी कहाँ से पिकअप करनी पड़ेगी हमको आपने लोकेशन भेजी थी उस पर से क्या ओके ठीक है और मैम हम सिक्स थाउसेन्ड पहले जमा कर देंगे और फ़िर जब बाइक डिलीवर करेंगे वापस तब सिक्स थाउजेंड जमा कर देंगे ओके मैम ठीक है मैम थैंक यू मैम फ़िर हम लोग लेने आते हैं आपको कॉल करके